हैलो हाँ हैलो

पहले तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए और ज़्यादातर पेट में जलन होती है तो आपको ठंडा पानी पीना चाहिए और टाइम से खाना खाना चाहिए टाइम से खाना खाइए और घरेलू उपचार करने के लिए आपको गर्म पानी या फिर ठंडा पानी पीजिए और धूप में नहीं जाया करिए और दवा टेम से लीजिए या फिर अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर को दिखवाइए जब उनसे कम ना हो ट फिर आप अपने घरेलू उपचार करिए

सर्दी बुखार खाँसी के लिए आपको तो पहले गर्म पानी पीना चाहिए ठंडे समान से दूर रहना चाहिए और आपको जब सर्दी खाँसी है तो उसमें आप लाल चाय बना कर पीजिए आपका यह घरेलू उपचार रहेगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यही होगा कि आप गर्म पानी पीजिए हाँ तो उससे आराम नहीं होगा तो फिर दवा लीजिएगा

आठ सौ आपको रेनू सर की दवाई से अगर ज़्यादातर सहायता मिलती है तो आप पहले जाकर सरकारी हॉस्पिटल से अपने तबीयत चेक कराके उसके हिसाब से आप दवा लीजिए जितना बता

मौसम का य यही उपचार है कि अभी धूप ज़्यादातर पड़ रहा है तो हमें धूपों में ज़्यादातर बाहर नहीं निकलना चाहिए और घरों में रहना चाहिए जिससे लू मारने की ज़्यादातर संभावना होती है इसलिए आप घर में ही रहिए

ओके ठीक है सुबह में छः पा पाँच बजे उठकर आपको पहले तो दौड़ना या फिर वॉक या टहलना चाहिए इससे आपका सेहत ज़्यादातर अच्छा रहेगा कुछ नहीं